एखन जे नल लगै छनि तीन टाइम पानि दे रहल छनि बहुत अच्छासँ दे रहल छनि कोइ दिक्कत नहि छै आओर कहै छै पानिके तऽ बहुत हड़ताल भऽ गेल छलै मगर पानि आब टङ्की बैसलैहँ तऽ पानि दू टाइमसँ दे रहल छै मगर बहुत बहुत हड़ताल छलै पानिके बहुत हड़ताल छलै कल सब सूखि गेल छलै मगर पानि टङ्की सब बनलै हन तऽ पानिके एखन तऽ उ जे ओते बेसी पानि नहि ने हेराबेके चाही बहुत कम पानि यूज करतै पानि फेन बचाया करतै ताहिके लेल के पानि ठीक ठाक दे रहल छै बुझलिये इएहे दू तीन महीनासँ पानिके नल चालू छै पानि दे रहल छै बहुत अच्छासँ बहुत अच्छासँ आदमी बहुत खुशी भेलैहँ की बहुत अच्छासँ पानि दे रहल है फेन आब कल सब सूखि रहल छै कलो सब सूखि रहल छै एहन बात नहि छै आब नल देलकै तऽ कल सब सूखि रहल छै कलमेके पानि सब आब निकलल जा रहल छै आब एकदम पानि चलबे नहि करि रहल छै ई टङ्की जहियासँ देलखिन हँ तहियासँ कलके पानि आब कनी हल्का हल्का खसि रहल छै मगर कनी कनी कनी गिर रहल छै पानि बेसी पानि नहि कलसँ खसि रहल छै कमे पानि खसि रहल छै कलमे सँ सब पानि तऽ ओइ टङ्कीमे खीचेतै तऽ आब तऽ कल तऽ सूखबे करतै तऽ की कहु इएहे बात छै